इन्ने जादा खराब मौसम च बी तुस मिगी इन्नी जल्दी मेरा खाना पजाया एह्दै बास्तै तुंदा बड़ा बड़ा धन्नबाद ऐ में दिक्खा नां ऐ के बाह्र इन्नी बारश लग्गी दी ऐ इन्ना तुफान चला चा ऐ बरोला चला दा ऐ बुरी हालत ऐ इन्ना जादा तुफान बारश आंदी ऐ कि बंदे दा बाह्र निकला बी बड़ा मुश्कल ऐ इन्ना मुश्कल ऐ कि बाह्र जंदे गै बंदा कुदे दा कुदै जाई पौंदा ऐ अक्खां भरोई जंदियां नै बर्खा कन्नै धूड़ा कन्नै मगर फिर बी तुसें मिगी इन्ने खराब मौसम होने दे बाबजूद जेह्ड़ी अपनी सर्बिस ऐ डलीबरी ऐ ओह् टैमा दी पजाई ओह्दे आस्तै तुंदा बड़ा बड़ा धन्नबाद ऐ और में बड़ा शुक्रगुज़ार आं और में बड़ी तारिफ करनी ऐं तुंदे रैस्टोरैंट दी की तुसें मिगी इन्नी जल्दी पजाया